दीना बद्रीके पोथी पढ़लहुँ आओर ओहि पोथीकेँ पढ़यके एहन भेल लागल कि कानय लागब दीना बद्री दुनु भाय पचपनियाक रक्षक रहथिन आओर एगो रहथिन जोरावर सिंह हुनकर चालि चलन बिल्कुल गलत रहय ओ ओकर काम रहय जे भी नया नवेली शादी कयके आबय ओहि कनिआके रास्तासँ उठाकऽ ओकर गलत उपयोग करय रहथिन एक दिन दीना बद्रीके ई बातके पता चलल आओर दीना बद्रीके कहलथिन हे बद्री तु कनिआ बन हम दुल्हा बनबओ दुनु भाय जोरावर सिंहके आइ सबक सिखायब आओर जोरावर सिंह इन्तजारमे जे रास्ता पर रहय ओहि रस्ता दने गेल आओर वही काम कयलक एहिपर दिना बद्री जे छै दुनुटा मिलके जोरावर सिंहके सबक सिखेलथिन